हम अपन मातृभाषासँ अलग भाषामे किताब पढ़ने छी जेनाकि मैथिली भए गेल आओर मैथिलीमऽ बहुत बढ़िआँ लागल पढ़यमे आओर इमे विद्यापतिके आओर लक्ष्मीश्वर सिंहकऽ चर्चा कयल गेल अछि आओर ईसभसँ बढ़िआँ अछि एहिके लेल चन्दा झाकऽ सेहो मतलब चर्चा कयल अछि आओर एहि लेल मैथिलीमे सभ एकसँ एक अधिक बच्चा भाग लिअ लागल छै आ परीक्षोमऽ सभसँ अधिक बच्चा एडमिशन करबाकऽ मैथिलीमे फॉर्म बढ़ैत छैक आओर सभसँ बढ़िआँ नम्बर लाबैत छैक तऽ बच्चासभ अपन मैथिलीकऽ आगाँ बढ़बयके लेल बढ़िआँ नम्बर लयकऽ चाहैत छै कि आओर एकसँ अधिक बच्चा पास हुअ आओर अधिकसँ अधिक मैथिलीमऽ मैथिलीमे अपन सभ विचार करिके एकसँ एक अधिक गाँवमे मिथिलाक सांस्कृतिक संस्करण अत्यधिक बढ़ि जाइत अछि